पिछला सप्ताह हम फ्लिपकार्टसँ एगो टीशर्ट मँगेने रही टीशर्ट तऽ हमर देहके नापके हिसाबसँ रहै लेकिन टीशर्ट बहुत बऽर भै गेलय आ मोबाइल फ़ोनमे टीशर्ट बहुत बढ़िआँ आकर्षित देखयमे लागति रहै लेकिन जब हमर घर पर सामान पहुँचल तऽ सामान बहुत घटिआ क्वालिटीके आओर खराब क्वालिटीके रहै आ ओहिमे छेदो रहै बहुत पतला टीशर्ट रहे आओर दामों बहुत कहैत रहै तऽ अहाँसभसँ इएह कहबय की फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ईसभसँ ऑनलाइन शॉपिंग नहि करू बहुत खराब होइया कोनो कोनो बेर तऽ सामान बढ़िआँ आबि जाइ छै लेकिन कोनो कोनो बेर सामान खराब होइ छै तऽ ओहिसँ दिक्कत होइत छै रिटर्नो होइमे कखनो कखनो दिक्कत होइत छै रिटर्नो होइत छै तऽ पैसा रिटर्नो के लागि जाइ छै डिलेवरी चार्ज तऽ अहाँसभ ऑनलाइन शॉपिंग नहि करू ऑफलाइन शॉपिंग करू दुकान पर जाकेँ कपड़ा बहुत खराब क्वालिटीके होइ छै ऑनलाइन शॉपिंगके ओहिमे अहाँके पैसा डुबि सकैया आ डिलेवरीयो ब्यॉय जल्दी नहि पहुँचिया गाँम घरके ईलाकामे बहुत टाइम लगा के पहुँचिया जे ओकर टाइम देने रहै छै समय पर नहि पहुँचिया डिलेवरी ब्यॉय त ओहिसँ अहाँके दिक्कत भए सकैया